हलो भैया मोबाइल पैराडाइस से बोल रहे हैं जी भैया मुझे वीवो का मोबाइल लेना था सो आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएँगे अगर ठीक से बता पाएँगे तो मैं शायद वीवो का ही मोबाइल ले लूँ मेरी फ़्रैंड ने बताया था कि वीवो का एक बहुत अच्छा मोबाइल आया है

हाँ हाँ हाँ नहीं वही वीवो टू ट्वेंटी सेवन है ना जो वी ट्वेंटी सेवन उसके बारे में आप मुझे बताइए मेरी दोस्त चला रही है तो वो बोल रही थी कि तुम भी लेना तो आप बताओ थोड़ा सा मुझे जी

ओके

अच्छा अच्छा तो ये फ़ोन इ एम आई पे उठ सकता है कितनी क़िश्त देनी पड़ेंगी किस किस बैंक से उठेगा थोड़ा सा आप मुझे बताइए अच्छा तो उसका ब्याज कितना रहेगा तेरह सोलह परसेंट तो ज़्यादा है कौनसी कंपनी से आप इसको बुक करेंगे इ एम आई पे या फिर बजाज फ़ाइनेन्स से करेंगे भैया एच डी एफ़ सी तो ब्याज दर बहुत ज़्यादा लेगा आप थोड़ा सा देखिए हौम क्रेडिट पे अगर ऑफ़र आता है तो मेरी सिविल बहुत अच्छी है आप उसपे बिल्कुल भी बेफ़िक्र रहें मैं हौम क्रेडिट से लेती हूँ बजाज फ़ाइनेन्स हो तो बजाज फ़ाइनेन्स देख लीजिए और ऐसा करेंगे मैं कल आपके ऑफ़िस पे आ जाऊँगी ठीक है ठीक है ठीक है भैया मैं कल आपके शॉप पे बारह बजे आती हूँ ठीक है जी भैया नमस्ते